स्कूल में असांजे हिंदी सिंधी हिसाबु अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान संस्कृत विज्ञान उर्दू पढ़ाई वेंदी आहे हा असांजा सॼा जेके शिक्षकगण आहिनि सभु ही सुशिक्षित आहिनि ऐं हिकु अध्यापक ठहण लाइ जेकी शिक्षा खपंदी आहे जीअं बी एड उहा सभु कयल अथनि